फोटोग्राफी काफी जादा अच्छी चीज़ ऐ एह्दे च बड़े सारे आप्शन होंदे न जियां पोज़ होई गेआ लाईटनिंग होई गेई ऐक्सप्रैशन्स होई गे आईज होई गेइयां एह् बौह्त सारी चीजां ऐ जो एह्दे च हैं ते लाईटनिंग च एह् होंदा कि जियां हल्ली जादा धुप्प ऐ शाम्मी दे मौके इ'यां दोपह्र दे मौके शाम्मी दा कुछ निं दपैह्र दपैह्र दे मौके जिन्नी जादा धुप्प होंदी अगर इद्धर कोई फोटो खिच्ची लैंदा ते एह्दे च बड़े जादा ओह् होंदे केह् बोलदे लाईट अडजैस्ट निं होंदी ऐ कुदै जादा धुप्प आई जंदी कदें जादा छां आई जंदी अडजस्ट करने च थोह्ड़ी दिक्कत होंदी ते इ'यै लेह् फोटो असें उसलै खिच्चने चाहिदे जिसलै सवेरे सवेरे होर शाम्मी जिसले सवेरे च धुप्प निकला दी होंदी उसलै खिच्चने चाहिदे होर शाम्मी जिसलै सूरज़ बगैरा ढला दा होंदा उसलै फोटो स्हेई आई जंदे ते जियां पोज़ दा कोई बंदा होंदा जिसी पोज़ आंदे ऐ कुसै गी आंदे होंदे कुसै गी नेईं आंदे होंदे जिसी नेईं आंदे उसनै इक पोज़ रट्टे दा होंदा ठीक ऐ ओह् इक पोज़ गै करदा रौंह्दा करदा रौंह्दा ते अगल बी बचैरा परेशान होई जंदा कि भाई तूं हर इक फोटो च सेम पोज़ दित्ते दा होंदा कुसै फोटो च पोज़ ते चेंज कर ते जिसलै उसी पोज़ सखाओ ते उ'नें पोज़ दी ते लिद्द कड्ढी ओड़नी ठीक ऐ ते अगले ने आखना रैह्न दे तूं जेह्ड़ा पोज़ अपना करा दा हा ना पैह्लें ओह् कर तूं होर पोज़ निं सिक्खी सकदा रैह्न दे भाई फिर जियां आइज़ होई गेई कोई ऐसा बंदा होंदा जिसलै फोटो खिच्चने दी बारी आंदी ना ओह् बंदा ना अक्खां बंद करी लैंदा अपनियां अक्खां बंद करी लैंदा जां अक्खां कुदै होर होर दिक्खां दा होंदा जां ख'ल्ल दिक्खा दा होंदा कदें उप्पर दिक्खां दा होंदा एह् दिक्कत होंदी उंदे कन्नै जेह्ड़े आ अक्खां अपनियां इक जगह् रक्खी निं सकदे जि'नेंगी दिक्कत आंदी उं'दी ताईं तां फोटोग्राफी करना बड़ा मुश्कल होंदा उ'नें दस फोटो खिच्चने पौंदे हून दस फोटो चा कुसै इक फोटो च उंदी अक्ख खु'ल्ली दी होंदी ऐ ते इक आया पोज़ बगैरा दा ते सनाई ओड़ेआ लाईटनिंग दा बी सनाई ओड़ेआ फिर अक्खें दा सनाई ओड़ेआ ऐक्सप्रैशन कोई होंदा फोटो उ'नें खचाना होंदा फुल्लें आह्ला ठीक ऐ ऐक्सप्रैसन ओह्दा आंदा गुस्से आह्ला भाई एह् ऐक्सप्रैशन आह्ला दिक्कत उ'नेंगी होंदी जेह्ड़े भाई रौंह्दे चौबी घैंटे गुस्से च रौंह्दे ना उंदे ताईं ते एह् ऐक्सप्रैशन आह्ले फोटो खचाना बेकार ऐ ओह् कदें कोई स्वीट फोटो खचाई गै निं सकदे उं'दे ताई सिर्फ सूट करदे गुस्से आह्ले फोटो ते जियां मेरा ऐ में पोज़ निं आंदे निं मारन ठीक ऐ मीं इक दो पोज़ आंदा में जेह्ड़ा उ'यै रक्खे दा होंदा ते मीं अग्गों दा मेरे दोस्त बोलदे भैने पोज़ चेंज़ करी लै अपना हर इक फोटो च तेरा सेम पोज होंदा कदें ते पोज़ अलग करा कर ते में आखनी होन्नी मां मीं पोज़ गै निं आंदे ते में केह् करां ते फिर मीं जिसलै सखांदे में में उं'दी लिद्द कड्ढी ओड़नी होन्नी आं पोजें फिर ओह् आखदे रैह्न दे भाई तेरे बस तों बड़ी दूर ऐ तूं रैह्न गै दे तूं सानूं बी भलाई ओड़ने अस पोज़ जेह्ड़े पोज अस मारने होन्ने आं ते जित्थें धोड़ी रेही हिल्लने डुल्लने दी ते मेरी इक दिक्कत एह् मेन ऐ जिसलै में फोटो खचाने कदें इक जगह् खड़ोइयै निं खचाने उ'नें इक पोज़ दित्ते दा होऐ में ओह्दे च दस बारी हिल्ली जाना ते जिन्नी देर मीं अग्गूं उ'नें किश पुट्ठा निं बोलां ना तू भाई इ'यां करनी होन्नी ऐ तेरे इन्ने फोटो खिच्चने होन्ने आं तेरी इक फोटो आंदी उं'दे चा चज्ज दी इन्नी देर च अस अपने दस फोटो खिच्चियै शैल शैल पोस्ट करी ओड़ने स्टोरियां चढ़ाई ओड़ने ते मेरा एह् ऐ में जेह्ड़े फोटो खचाए दे होङ जेह्ड़े अच्छे फोटोज होङ ना मीं ओह् कदें फोटोज शैल नेईं लग्गने में आखना नेईं एह्दे च एह् कमी ऐ एह् कमी ऐ कमियां गै कड्ढदे रौंह्ना ते उ'नें आखना अच्छा तुगी फोटो दा कुछ पता गै निं ऐ महां भाई मीं पता ऐ इ'यां अपने च होंदा कि नेईं एह्दे च मेरा अच्छा इद्धर ऐ मीं इद्धर चाहिदा हा होर उन्नै आखना होंदा एह् अस्थैटिक फोटो ऐ एह् ठीक ऐ एह् अच्छा ऐ एह् करना एह् अच्छा ऐ एह् पोज़ छोड़ना महां ठीक ऐ भ्रावा पोस्ट में करना सुननियां तुंदियां चलो